جی میں مڈل جنریشن کا حصہ ہوں جو پرانی نسل اور نوجوان نسل کے درمیان توازن قائم کرنے کی کوشش کرتی ہے جی دراصل نوجوان نسل اور پرانی نسل کے بیچ میں کئی سارے فرق ہیں جو بہت اہم بھی ہیں اور بہت ضروری بھی ہیں جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں پرانی نسل کے اندر صبر بہت زیادہ پایا جاتا تھا کیوںکہ وہ آج کے دور میں جو موبائل ہے جو ٹیکنالوجی ہے ان سب سے بہت دور تھے اور آج کل موبائل کے بے شک بہت سارے فائدے ہیں بہت سارے فائدے ہیں لیکن اس کے بہت زیادہ نقصان بھی ہیں کہ جو چیزیں ہم کو بعد میں سمجھنا چاہیے تھیں یا جو چیزیں ہم کو بہت بچپنے میں نہیں سمجھنا چاہیے تھیں نئی جنریشن نوجوان نسل جو ہے آج ان باتوں کو پہلے سیکھ رہی ہے پہلے سمجھ رہی ہے جس کا کافی نقصان بھی ہے اور اگر بات کریں پرانی نسل کی تو وہ ہر بات کو اس وقت سیکھتی تھی جب اس کی ضرورت ہوتی تھی وہ اپنے کو کام کو زیادہ وقت پر انجام دیتے تھے وقت پر کام کرتے تھے وقت کے پابند ہوتے تھے جبکہ نوجوان نسل آج ان اصولوں سے بہت زیادہ دور دکھائی دیتی ہے